हैल्लो हां जी हां जी हां जी ओके नेईं सर नौ बज़े तक डी जे चला दे हे ओह्दे बाद बंद करी ओड़े हे उ'नें पता निं कैंह् रपोर्ट लिखी ओड़ी ऐ बस बज़े तक ठीक ऐ सर ठीक ऐ ओह् आह्ली बाद च चलागे हून